आं सासे रोजाबगिरि आरो मिउजिक स्कुलनि गारांनि फोरोंगिरि माने भकेलनि फोरोंगिरि दा बेखौ मावबायानो थायो दा बेनि अनगायैबो आं माखासे खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो आं आथिखालाव मा होनो सासे भेस गिटार दामगिरिबो ओ स्टेसफोराव मनसफोराव आङो बिदिनो भेस गिटार दामो बेयावबो बेस्ट' जायो आं आरो आं दा भेस गिटार सोलोंजाबायबो दं आरो फारसेथिं दामबायबो दङो बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो आं एकटिं खालामना मोजां मोनो बर'आव गोबां फिल्म माव रल लाबोबाय आङो फाव खालामबोबाय दा आङो फिल्मआव फाव खालामनानै मोजांबो मोनो ओ बांसिनखौनो आं कमिडि रल लानाय जायो कमिडिखौनो बांसिन खालाम जादों खिनथु आङो ट्रेजिडिबो खालामनानै मोजां मोनो दा सम सम ट्रेजिडिबो खालामनानै दा एसे मुंदांखा जाबोनो हमदों आरो मानसिफोरा मा होनो ट्रेजिडि रलआ मोजां जादों बेखो आंखो बुंदों आरो दा बेखायनो बे बे लाइनावबो दङो आरो ओजों इन्सथ्रुमेन लाइनाव भेस गिटार आं सासे दामग्रा दा गथ'फोरखो फोरोंनायनि अनगायैबो आरो आं मेथाय खन्नायनि अनगायैबो दा बिदिनो आरो आं भेस गिटार दामो स्टेस प्रग्राम खालामो भेस गिटार दामनानै बेनिफ्राय दा माखासे फिल्म सुटिंबो खालामो आ दा बुंनो थाङोबा आङो मुथा मुथि बै समनिफ्राय दिनैसिम आ मुथा मुथि अथ्र बिसथासो फिल्म खालामबोबाय आं दा गोसोयावबो गैजोब लांलायला

खालामबाय दं आरो खालामबाय थागोन जेब्लानिसिम आंनि देहा सोलेरा थिगै थाबाय थागोन बै समसिम आङो फिल्मखो खालामबाय थागोन आरो जेसेबां सिम आंनि देहा सोलेरा थाबाय थागोन आंनि गोहोया थाबाय थागोन सोलिनो हागोन अब्लासिम आंनि बे भेस गिटारखौबो दामबाय थागोन आरो बिनि अनगायैबो मेथाय खन्नाय हाबाफारिखौबो लांबाय थागोन आरो गथफोरखौबो आ फोरोंबाय थागोन बिदि आरो आं थारमाने मोनसेल' खामानिखौ मावा बुहुथ था खामानियाव आं बेस्थ' थायो बेनि अनगायैबो सिफुंबो दामो आरो सिफुं बानायो कयालिटि सिफुं बानायो

बै माखायावबो आं बेस्थ' थायो आरो आंनियाव बहुथ मानसियानो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय आंनियाव सिफुं बिहरो सिफुं नागिर हरो दा बे हिसाबै आङो हरनो गोनां जायो बानायनानै माब्लाबा हास्लाबा अबसे दा मानि हासुंनिबो आंखाल जालाय लाङो आरो सिफुंनि औवानिबो आंखाल जालाय लाङो खिनथु थानाय समाव आङो बानायनानै हरो बे खिनियानो